बरी सकाळी आवडता सर सर हांवे आयकलें की जीम एक फिटनेस चॅलेंज आयोजीत करता आनी म्हाका त्या चॅलेंजाच्या विशीं थोडी म्हायती जाय आशिल्ली आरे वा खूब रोमांचक हांव जर ह्या फिटनेस चॅलेंजीन वांटेकार जालो जाल्यार म्हाका म्हाजी फिटनेस गोल सातत्यान पळपाक मदत जातली सर नोंदणी करपाक हांव कितें करपाक शकता अरे बेश्ट सर हांव आतांच भरतां सर पॅन दिता म्हाका सर हे न्ही फी आसात पळय ती ती फी समज हांवे घेतली भरलीच जाल्यार म्हाका कसली सुविधा मेळटल्यो अरे वा बेस बरें ह्या फीन म्हाका टीशर्ट न्युट्रिशन प्लॅन आनी स्पेशल चॅलेंज सेशनान प्रवेश मेळटलो सर खूब बरें दिसलें आयकून हांव खरेंच खूब उत्सूक आसा सर जॉयन जावपाक म्हायती खातीर धन्यवाद सर हांव तुमकां बरो दीस आंवडेतां